अॼुकल्ह हूंअं गैस जा सिलेंडर बुक कराइण खां पोइ समय सां नथा अचनि त मूंखे बि मां बि हिकिड़ो गैस जो सिलेंडर बुक करायो हुओ पर मूं वटि बि आहियो न पे पर मुंहिंजे घरु महिमान अचिणा हुआ त जेको डिलीवरी कंदो आहे उन माण्हूअ खे मां फोन करे पंहिंजी तकलीफ़ ॿुधाई की मूंखे ज्ल्द खां जल्द सिलेंडर खपे त हुन वेचारे जल्द खां जल्द कोशिशि करे ऐं मूंखे सिलेंडर घरु अची ॾेई पाण मूंखे लॻाए ॾेई वियो इन लाइ मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त तव्हां कंहिंजी तकलीफ़ु सम्झो था ऐं उन खे पूरो कयो था इन लाइ मां तव्हांजी आभारी आहियां ऐं मां ख़ुशि आहियां इन कम सां